हम अपना हाथ से कपड़ा काटते थे सिलाई करते थे हाथ ही से हम सिलाई करते थे साया बलाउज काटकर के सीते थे उसके बाद बच्चों के लिए कछिया है गंजी है फ्राक है टोपी है यही सब हम अपने सिलाई करते थे और हाथ का मसीन चलाते थे जब हाथ से जब सीख लिया चलाने को लिए तो हम मसीन भी चलाना सीखा उस पर भी तैयार करते जैसे तकिया के खोल सीते थे रजाई के खोल में खोली लगाते थे सी कर के उस पर सुजनी भी हम सी लेते हैं हाथ हाथों से सुजनी तैयार करते हैं यही सब अन्डरपेंट सीते हैं लड़का को पहनने वाला गंजी सिलाई करते हैं कछिया यही सब हम करते हैं अंगा टोपी सब सीते हैं अपना एक बार हम सीते थे तो हमको नज़दीक सब आता था सीने को लिए कपड़ा सीते थे हाथ ही से हम सब कुछ करते थे हम सीकी को डलिया भी बिनते थे पउती बिनते थे हर चीज हम करते थे हाथ ही से बिन बिन उन कर के बुझलिए लेकिन अब तो हमको आँख कमज़ोर हो गया इसलिए हम मसीन पर सीते हैं दूसरे आदमी सुई घुसा देता है डोरा तो हम अपने सीते हैं लेकिन काटते हम अपने कैंची रखते हैं काटते हैं सब चीज़ साया बलाउज सब हम अपने तैया काटकर के सी देते हैं हर चीज़ हम अपने सीते हैं हम नहीं मसीन दूसरे को यहाँ जाते हैं सिलाने को लिए हम अपने से सीते हैं हम अपने सब चीज़ करते हैं